जी जी सर बताइए

अच्छा अच्छा हाँ भैया जिस हिसाब से आप बता रहे हैं पहले तो अपन सामान का टोटल कर लेते हैं कि क्या क्या लगेगा क्या क्या नहीं लगेगा है ना तो जैसे जैसे आप जो भी सामान मगवाएँगे तो अपना करमचंद चौंक में है मंगला इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक होलसेल की शॉप है है ना तो आप या तो वहाँ से सामान मंगवा सकते हैं या तो आप डायरेक्ट मेरे साथ चल सकते हैं तो जो भी आप एक लिस्ट बना लीजिएगा कि आपका क्या क्या फ़ौल्ट हुआ है है ना जैसे आप बता रहे हैं वायर है बोर्ड है तो आप बोर्ड बता दीजिए बोर्ड देख लीजिए आप को कौनसे फ़ोटो ले लीजिए उसी डिज़ाइन के चाहिए है या नए डिज़ाइन के चाहिए हैं हाँ जैसे बोर्ड में भी अलग अलग वेरायटी आती है तो आप उसकी एक बैठ के आराम से आप या तो मैं आपके साथ ऑफ़िस चल चलूँगा है न आज शाम तक शाम तक या कल कल जैसे ही मेरेको टाइम मिलता है तो अपन वहाँ चल के पूरा डिटेल बना लेंगे कि क्या क्या चाहिए क्या क्या और अपने को खरीदना पड़ेगा अब देखिए जिस हिसाब से आप बता रहें हैं कि आपका फ़ैन खराब है बोर्ड खराब है तो मेरे ख्याल से तो सामान सामान दो से तीन हज़ार रूपये का तो करीब सामान ही आ जाएगा है ना फिर उसके बाद से अब आप पूछ रहे हैं कि मेरा क्या फ़ीस रहेगा तो अभी वो मैं बता नई पाउँगा क्योंकि अंदर खुलेगा बदलेगा फ़ैन में क्या कमी है क्या नहीं है ये सब ऐसा वैसा फिर भी आप मान के चलो कि छ सौ से हज़ार के बीच में मेरा चार्जिज़ रहेगा तो कुल मिला के आपका चार हज़ार के अंदर अंदर पूरा जितना भी लाइट से सम्बंधित काम है ऑफ़िस का सारा निपट जाएगा

ठीक है ना जी ठीक है बिलकुल ये ठीक है ओके ओके ओके